ओ सा सानजा भारत होनोबा जोङो गासै दाइन दाइनथा हादोरसा दं जेरै आसाम नागालेण्ड मणिपुर आरो खोला भारत होनोबा जोङा तामिलनाडु आन्ध्रा प्रदेश ओ केरेला तेलेंगाना बेफोरबादि दा सा सानजा आरो ओ खोला भारतनि गेजेराव गोबां फारागथि दं हारिमुवारि जेरै राव रावआ जोंना बेयाव जोंना सोलियो बर' एसामिस नागामिस गार' बेफोरबायदि रावफोरा जोंनाव सोलियो ओमफ्राय खोला भारताव जेरै तेलुगु आन्ध्रा तामिल मालायालम बेफोरबायदि रावफोरा सोलायनाय ओ सोलियो जानाय लोंनायाव होनोबा जोंनि बर' ओ बर' हारि बा गुबुन जेरै नागा मणिपुरिफोरनियाव बांसिनानो जोङो ओ मिथिंगायाव मोन्नाय मैगंफोरखो जायो बा आदारफोरखो जों जानाय जायो बांसिनानो ओ खोला भारताव जेरै बेसोरनियाव बांसिन फेमास हिसाबै नारिखल फिथाय मोनो आरो बिसोरथ' बांसिनानो ओंखामखो जाया जेरै बिसोरो रागिबल बा रुटि बेफोरबायदि आदारफोरखो बिसोर बांसिन जानायखो जों नुनो मोनो ओ जोंनि सा भारताव ओ बोथोरखो जोङो नुनो मोनो जेरै ओ जोंनियाव सय मास सय मा सय दान